आज की दुनिया में हिंदी बोलने वाले लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि हमारे आज की दुनिया में हिंदी बोलने वाले लोग अत्यधिक हैं लेकिन कहीं कहीं जगहों पे उन्हें वैसी हिंदी भाषा नहीं वह जैसे राजस्थान में या फ़िर महाराष्ट्र में थोड़े और तेलुगु में जैसे कर्नाटक में उड़ीसा में इन सब भाषाओं का थोड़ा कम प्रचलन है तो हमें वह सामना करना पड़ता है उन्हें हम बात करने के लिए और समझने के लिए हमें इंग्लिश भाषा का अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना पड़ता है वहाँ पे थोड़े थोड़े चुनौतियाँ आती हैं जैसे कि उनका सामना हमें करना पड़ता है ताकि उनकी भाषाएं हमें समझ नहीं आती या फ़िर वो हमारी भाषाओं को ज़्यादा नहीं समझ पाते तो हमें फ़िर हीन अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग करना पड़ता है